आइकाल्हि बच्चा बहुत जादा मोबाइल फोन पर ध्यान दैत छथि एहि मे गेम विविध प्रकारक डाउनलोड कऽ कऽ खेलबैत रहै छथि एहिसँ हुनक आँखिक रोशनी सेहो घटैत अछि असमय चश्मा लगाबऽ पड़ैत छैक डॉक्टर साहेबक सहयोग लेबय पड़ै छनि तऽ एहि मे सुधार करबाक लेल हमरा सभक ई दायित्व अछि जे बच्चाके मैदानमे क्रिकेट वौल्ली बॉल टेनिस दौड़ एहि क्षेत्र मे अग्रसर करी एहिसँ ओ बच्चा स्वस्थ्य तंदुरुस्त आ आ कर्मठ सेहो बनताह एहि मे हिनक विकास जादा होयत तऽ हमरा सबसँ सब बच्चाके प्रति ई लगाव राखैके चाही जे बच्चा मैदानमे जा कऽ अपन शारीरिक मेहनतके द्वारा खेल खेलेताह